मां हिकु फ़ोटोग्राफ़र आहियां और मां पंहिंजे हुनर के तस्वीरनि ते उतारंदी आहियां मां पंहिंजे हुनर खे परे परे अथईं प्रदर्शित बि करंदी आहियां जीअं कि इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कला श्रोत लखनऊ महोत्सव और बि घणा आहिनि जेके मुंहिंजे हुनर के ॾिसी करे मूंखे ॾाढो प्रशंसा करंदा आहिनि और मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे